औ नोंनियाव मैगं गोथां गोथां दं दा आं जानो मोजां मोनो ओंखायनो मुला बेसर ओमफ्राय दैनि बेसर दंना गैया आंनो बेखौ सेरसे बेखौ सेरसे हर दे ओमफ्राय माथो माथो मैगं दं आं दा लायगोन दे अबेहायथो जिरायदों नोंलाय अबेयाव जिरायदों नोङो बाजाराव काजोलगावआव दा हायरद खाथिआव ना बाजार गेजेराव दा लायगोन आं आं मैगं नांगौ आंनो आलासि फैगोन आलासिफोरा औ आलासिफ्राबो गोबाङैनो फैगोन ओंखायनो मुला सेरसे बेसर सेरसे ओमफ्राय मैगं गोथां गोथांखौ लायगोन आं टाउननि आलासि फैयोहाय ओंखायनो मैगं गोथां जानो बिदों ए

औ औ औ दे दा लायगोन आं औ दे थाबैनो बन्द' खालामगोन नामा थाबैनो बन्द' खालामगोन दे दा गोख्रैनो लायगोन आङो

औ दे दे